अ आदा गेस नांगौमोनलै आदाया गेस होफैयो दा न आस्सा बेखौ ओइ बेरगावआवमोनलै औ फैनो सोलाबगोन दा दिनै औ औ अ ओरैनो खयथासोआव मोनफैगोनफालाय

एकथासो ना

ओरैनो रेटफ्रा मा मा रेट लायो दायोबा भाराखौ आरो ने आस्सा

ओरैनोलाय

ओरैनोलाय मा होनगोन बेखौ गामिखौथ' मिथिखायो दा न

न'खौथ' मिथिया आरो ने

औ औ फैब्ला नांनायालाय मोनोब्ला मोननै नांगौ दा मोननैसो मोनगोन ना मोना एभेलेबेलब्ला लाखिनोसै मोननै मोनगोन दा न'

अब्लालाय बिदिनो खालामनोसै नङा होमब्ला दा कन्टेक्ट खालामलायनोसै दां औ तिनथा एकथा एकथासोआव मोनफैगोन दा न' औ